मैं सुबह दौड़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ मुझे सुबह दौड़ने में लगभग आधा घंटा लगता है मैं धीरे धीरे दौड़ता हूँ सुबह दौड़ने से फायदा यह होता है कि ये सुबह की ठंडी हवा एक मिल जाती है और उसमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है जो शरीर को लाभकर शरीर के लिए लाभकारी होती है शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन मिलने से दिनभर ताजगी बनी रहती है और दूसरी बात शरीर में धीरे धीरे दौड़ने से शरीर का पसीना बाहर निकलता है और उसके द्वारा शरीर में जो चर्बी है जो अपशिष्ट के रूप में धीरे धीरे बाहर होती है जिससे शरीर हल्का होता है शरीर सुबह दौड़ने से शरीर को और हमारे स्वास्थ्य को अनेक फायदे हैं पहली चीज तो सुबह सूर्य की रोशनी भी पहली किरण शरीर को मिलती है जिससे विटामिन डी भी शरीर को मिलती है और शरीर में को विटामिन डी की कमी नहीं हो पाती सुबह उठने से दौड़ने में बहुत बुजुर्गों को देखने से प्रेरणा मिलती है जिस प्रकार उनको देखा जाता है कि वो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और अस्सी नब्बे साल की उम्र में भी सुबह के टाइम पर हल्का हल्का दौड़ते नजर आते हैं इस प्रकार हमारे को उनको देखते भी प्रेरणा मिलती है कि सुबह सबेरे जल्दी उठ कर के दौड़ने से हमारे शरीर को स्वास्थ्य लाभ होता है इसलिए हम सुबह दौड़ते हैं